मिनट्रानिफ्राय लानाया गस्लाया मोजाङानोमोन किन्थु खेबसे सुनायावनो कालार खारदों आरो बेखायनो आङो बांद्राय मोजां मोनासै नायनिसै उनाव लानोबाथाय आं सानग्रोगोन आरो जायखिजाया